जोङो बे ट्रेनजोंनो गाखोनानै थांनो अबावबा थांनांगौबाबो थांनानै जोङो एसे खम सम माबा मोननो थांनो सहाय मोननो थांलाय फैलाय बे ट्रेनफोरजोंनो थांलाय फैलाय टाउनफ्रावबो बेरायनानै फैनो हायो बेखायनो बे ट्रेनाव गाखोनानै थांबा एसे खम बेसेन गोलैयो फैसाफ्रा बेनिखायनो जों बे ट्रेनानो सहाय मोनो जों बिराद थांलाय फैलाय खमावनो गाखोनो मोनो थांलाय फैलायबाबो सहाय मोनो बे ट्रेनजोंनो जोङो थांलाय फैलाय गोजान गोजानबाबो थांनानैबाबो फैनो हायो थांलाय फैलाय बे ट्रेनजोंनो जोङो सहाय मोनो गाखोनानैबाबो थांनानै फैनो हायो बेजोंनो खम बेस गोलैयो फैसाफ्राबो जोंहा बेफोरजोंनो गाखोनानैबो जोङो थांलाय फैलाय खालायो माबा माबिफोर लायनांगौबाबो जोङो बेखायनो बे ट्रेनजोंनो गाखोनानै थाङो आरो थांलाय फैलाय लायो जोङो गाखोनानै फैयो बे ट्रेनानो जोंनि मोजां बहुद बहुद मोजां सहाय खालामो जोंनि थाखाय ट्रेन गाखोनानै थांनानै फैनाया

बेखायनो जोङो गोजानावबाबो थांनानै फैनो हायो बे ट्रेनजोंनो जोङो